हय हांव रावता त्या गांवांत एक बरी सुंदर प्लेस आसा अंदी म्हटल्यार डॅम आनी थंय पावसा दिसांनी खूब अशे लोक थंय भोंवपाक येता तें पळोवपाक येता